नमस्ते सर पाँच सौ यहाँ पर यहाँ अयोध्या मंदिर है वृंदावन है और प्रेम मंदिर है भक्ति मंदिर है चलिए हम आपको बनारस घुमा दें बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है एक हज़ार बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर हाँ यहाँ पर पार्क भी बहुत अच्छे अच्छे हैं

जौनपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे ठीक है थोड़ा बहुत कम कर देंगे पचास सौ इतने कम कर देंगे कितने लोग हैं सबका पाँच पाँच सौ लगेगा नहीं पाँच पाँच सौ लगेगा यहाँ पर होटल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मटर पनीर आलू पनीर पुलाओ और पिज्जा बर्गर चाऊमीन हाँ हाँ मिलती है चलिए आ जाइए आपको दिखा देंगे नमस्ते सर